जोंनि ओनसोलाव थारैनो गोबां रोखोमनि माहारिफोर दङब्लाबो बिसोरो जेरै बेंगलि असमिया राभा आरो बर'जों लोगोसे गोबां रोखोमनि मानसिफोर दङ बिसोर मानसिफ्रा गावबा गावनि रावखौ रायज्लायो आरो जोंनि ओनसोलाव थारैनो बांसिनै बर' आरो असमियाखौ रायज्लायनाय जायो मानोना असमियानिफ्राय जोङो बर' बा बेंगलि बा राभायाव जोङो बुजिनो थाखाय गोरलै जायो बेजों लोगोसे असमिया रावा जोंनि ओनसोलाव थारैनो गोबां रायज्लाय जायो लोगोसे सेकेन्डाव जोंहा बर' रावा रायज्लाय जायो जेराव बर' रावखौ रायज्लायनानै जोङो गोबां खोथाफोरखौ मिथिहोनो हायो आरो बेखौ सोलाय सोल'नि थाखाय जोंहा इसेबो सुबिदा जाया जेराव जोङो बर'खौ रायज्लायनानै जों असमियावबो बेखौ सोलाय सोल' खालामना जों फोरमायनो हायो आरो असमियाखौ रायज्लायब्लाबो जोनो बर'वाव सोलाय सोल' खालामनो हायो बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलाव गोबां राव रायज्लायो जेराव जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा बर' आरो असमियाखौ बांसिनै रायज्लायो जाय असमियायाव रायज्लायगोन बेखौ जोङो बर'वै बुजिनो थाखाय जोबोर गोरलै मोनो आरो सोलाय सोल' खालामनानै गुबुननो जोङो असमिया बुजियै सुबुंनो जोङो फोरमायनो हायो बा जाय सुबुङा बर'खौ बुजि मोना बेखौ बर' रावखौ बुजिया बेखौ जोङो असमिया रावै बुंनानै बेखौ बुजि होनो हायो आरो नाजानाया जोंनाव थायो

असमिया रावखौ सोरबा बाङालिया बुजियाब्ला बेखौ बाङालि रावै बुजायनानै जोङो असमियानिफ्राय सोलाय सोल' खालामनानै जोङो बाङालि रावै बेखौ बुजायनो हायो बिदिनो बर' रावखौबो जोङो सोलायनो हायो बेबायदिनो जोङो जोंनि रावखौ सोलाय सोल' खालामनो थाखाय जोंहा सुबिदा गोनांसिना असमिया आरो बर' राव जोंनि ओनसोलाव